फाटीचो दुखो बरें करपाचें एक घरगुती उपाय जो आमच्या गांवान केलो गेलो वता तो म्हणजे चांफ्याचें जें झाड आसता एक धर जावं धवो चांफो नाल्या तांबडो चांफो तेज्या जे फुलां फुलतां तेज्या खांदयांक जे फुलां फुलता पय थंयसर ते फुलां सामकी येता थंयसर तेज्यो त्यो पयली म्हणजे मुणल्यो आसता पय त्यो मोडपाच्यो मुणल्यो जंय फुलां येता थंयसर कळे येता थंयसर त्यो मोडपाच्यो आनी घरा जो उजो घातललो आसता उज्याच्यान जो गोबर जाता त्या गोबरान त्यो मुणल्यो हाडून घालपाच्यो सारक्यो त्यो कोळशान ज्या हितून घालप ना उज्यान सामको गरम जो गोबर जाल्लेलो आसता त्या गोबरान घालप आनी त्यो बऱ्यो गरम करप भितर आनी त्यो मागी चेंचप चेंचप म्हणजे गुणो घेवन त्यो अशें बरें धाडप आनी त्यो मागीर एका बरे कॉटनच्या कपड्यान घालपाच्यो सामक्यो भितर आनी तो कॉटन कपडो घेवन फाटीचेर शेक मारपाचो सगळ्या फाटीक कॉटन कपड्यान सुद्दां घालून परतून तूं धाडयल्या जाल्या जाता आनी एक मस चिड्डपाच्यो आनी तो शेक मारपाचो बरो सबंद फूल आंगाचेर शेक मारपाचो तितून ते फाटीचें दुखणें आसता पय जितलें सोंसूंक जाता तितलो हेतून आपल्या फाटीक लावपाचो तो शेक मारपाचो तेतून फाटीचें दुखणें सामकें एकदम बरें जाता आनी कसलें आनींक कसलें औशद घेवपाची सुद्दां गरज ना ह्या एका उपायानूत सगळें बरें जाता